میں کھانے کے لیے پانی بھر رہا تھا دیکھا نل سے پانی بہت آہستہ آ رہا ہے میں نے فوراً نل کے ہوا باد کو کھول کر چیک کیا اس میں مٹی اور ذرات جمع تھے میں نے اسے صاف کیا اور دوبارہ لگا دیا تو پانی کا بہاؤ بہتر ہو گیا پھر بھی تسلی کے لیے میں نے واٹر اتھارٹی کو کال کی مسئلہ بتایا اور پوچھا کہ کہیں علاقے میں سپلائی کا کوئی مسئلہ تو نہیں